हिकु सौ हिकु रुपयो पंज सौ हिकु रुपियो हिकु हज़ारु हिकु सौ यारहं रुपया पंज हज़ार पंज सौ पंजवंजाह रुपया सतरि हज़ार सत सौ सतहतरि रुपया